पेन्टिंग करनाइ हमरा बहुत पसन्द छै पेन्टिंगमे मतलब बहुत इन्ट्रेस्टिन्ग छै पेन्टिंगमे उगता हुआ सूरज बनाबैमे हमरा बहुत अच्छा लगै छै आओर उगता हुआ सूरज भी बहुत बनाबै छी उगता हुआ सूरज बनाबैमे बहुत अच्छा लागै छै पेन्टिंग बनाना हमरा बहुत पसन्द छै पेन्टिंगमे उगता हुआ सूरज उगता हुआ सूरज चाँद तारा ई सब बनायमे बहुत अच्छा लागै छै पेन्टिंग बनाना हमरा बहुत पसन्द छै ओकरामे बहुत इन्ट्रेस्ट मिलै यऽ बनबैमे दिलसँ बनाबै छी पेन्टिंग पेन्टिंग केनाइ हमरा बहुत पसन्द छै उगता हुआ सूरज उगता हुआ सूरज बनाबैमे अच्छा लागै छै पेड़ पौधा घर मकान ई सब भी बनाबैमे बहुत अच्छा लागै छै बहुत इन्ट्रेस्ट आबै यऽ तैं पेन्टिंग बनाना ओकरा कलर करना ओकरा सजाना अच्छा से बनाना बहुत अच्छा लागैए पेन्टिंग बनाना पेन्टिंग बनाना हमरा बहुत पसन्द छैै पेन्टिंग बनाबैमे हमरा बहुत इन्ट्रेस्ट मिलै छै जे छै से जब टाइम मिलैइए तब पेन्टिंग वगैरह करइ छी पेन्टिंग करना बहुत अच्छा लागै हँ पेन्टिंगमे बहुत इन्ट्रेस्ट छै उगता हुआ सूरज डूबता हुआ चाँद सितारा बहुत अच्छा लागै छै